जोङो दाउ अमाफोरखौ जोङो बायनानै लाबोयो फिसा फिसायाव जेरै हाथाय बाजार दं हाथाय बाजाराव ओंखारो दाउ दाउ बिदिनो दाउ फिसा फिसा बा बोरमा मोसौ अमा बिदिनो हाथाय बाजाराव ओंखारो जों नांगौ बायदिखौ जोङो बायनानै लाबोयो जेरै अमा फिसा बा बोरमा फिसा मोसौ बिदिनो बायनानै लाबोनानै जों न'वाव फेहेरो फेहेरो मानि बांहोयो बांहोनानै बिदिनो गोबां खालामनानै जोङो दोनो आमफ्राय उनाव जोङो बिदिनो दोरखार जायोबा थेखा जायोबा मोसौफोरखौ फानबाय बा अमाफोरखौ फानबाय बोरमा दाउखौ फानबाय आरो मोसौनि दामफ्रा दानि जुगाव बिदिनो मोसौ नायनानै मोसौ हाल हालुवाफ्रा पनचास हाजार गाहाम आरो मोसौ गायफ्रा बिदिनो पसिच हाजार गाहाम आरो अमा फिसाफ्राबो दुइ हाजार टिन हाजार बिदि जाबाय दा बिनिखायनो जोङो गासिबो जुनारखौनो लाजोबो लाजोबनानै जोङो फियो आदर खालामो आमफ्राय जोंनि नांगौबायदि जानायाव दोरखार जानायाव जों गथ' गथायनि होनांगौ जायोबा एखमबा अमा फानबाय एखमबा मोसौ फानबाय एखमबा बोरमा फानबाय थिग बिदिनो जोङो फानै फानै फान्नानै जोंनि नांगौफोरखौ जोङो सुफुंनानै लायो आरो बिदिनो आरो नामावगौ जायोबा बायबावो फिबावो आरो अबेबा बायदिफोरखौ जोङो अमाफोरखौनो होन न'वाव फोलेर बांहोयो जेरै मासेआव माब्रै माबा सयथा सातथा जायो थिग बिदिनो जोङो बाहोयो मोसौखौबाबो बोरमाखौबाबो दाउखौबो अमा जोङो दा बिदिजोंनो जोङो नखरफोरखौ गोजौ खालामनानै लायो आरो